क्या आपकी कोई पसंदीदा किताब है जिसे आपने कई बार पढ़ा है यदि हाँ तो वह क्या है और आप इसे बार बार पढ़ते हैं क्या आप उस पर अधारित फ़िल्म देखना चाहते हैं हाँ हम देखना चाहते हैं अगर अगर इस पर कोई फिल्म बनी है तो हम ज़रूर देखना चाहते हैं बनी भी है तो हम देखे भी होंगे हमें किताब पढ़ना बहुत पसंद है हमें इन्सेंस हिस्ट्री पढ़ना पसंद है क्योंकि हम इतिहास इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और जानने की इच्छुकता रखते हैं इतिहास हमें इसलिए पसंद है क्योंकि हमें इतिहास के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है हमे पुरानी बीते समय या भविष्य में आने वाले समय का हम अंदाज़ा लगाते हैं वही बीती हुई चीज़ों से इसीलिए मुझे इतिहास की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि उस समय जो था बीती हुई घटना चक्रों का हमें व्याकरण करना बहुत पसंद है क्योंकि इस चीज़ को जब हम पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे तब ही हमें पता लगेगा का कि हाँ हमारा पूर्व भूत समय कैसा था किस समय से हम लोग निकलकर इस समय में पहुँचे हैं उस समय का समय चलन अच्छा था या ख़राब था जब तक आप उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा इसीलिए मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है और किताब में मुझे सबसे ज़्यादा इतिहास पढ़ना पसंद है क्योंकि इतिहास में मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जैसे एक पिक मूवी बनी है इतिहास के ऊपर उस पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा है उनका लेकिन बढ़िया पिक्चर है वह फ़िल्म बढ़िया फ़िल्म है और फ़िल्म उस ऐसी फ़िल्म को हम देखना भी चाहते हैं क्योंकि इतिहासिक फ़िल्म बहुत अच्छी लगती हैं हमें और अच्छी भी होती है इतिहासिक फ़िल्म और जब तक आप इतिहासिक फ़िल्म देखेंगे नहीं तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा